हैलो ओला मां मुंहिंजी भांजीअ घर वञण लाइ ओला बुक कराई अथई तो असांखां पन असांखे पंज सौ रूपिया चयो अथई त असां ओल अस त ओला अची वई त हुनमें विया त असांखां पोइ असां जिथे विया हुतां असांखां पंज स सत सौ रूपिया वरिता आहिनि उन उन असांखे पंज सौ रूपिया चया हुया त असां हाणे हू कंपनी में फ़ोन करे चयो त बि हुन असां खां सत सौ रूपिया च वरिता